کہ رات کا وقت تھا اور سو رہے تھے اور لائٹ کٹی ہوئی تھی اور اندھیرا بھی تھا کافی تو گرمی اتنی کافی زیادہ لگ رہی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں ہاتھ کے پنکھے وغیرہ کا بھی انتظام نہیں تھا تو مجھے خیال آیا کہ یہاں الماری پہ وہیں پاس میں ایک الماری تھی اُس پہ یاد تھا کہ میں ہم لوگوں کی کچھ کاپی اور کتابیں پرانی کاپی اور کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو میں اندھیرے میں ایسے ہی گا گیا اور انداز سے میں نے وہ کاپی سمجھ کے اسے اٹھایا اور اُس کے پیج پیج اُس میں سے نکالے بہت سارے پیج نکالے اور اُس سے میں نے ایسے پنکھا جھیلنے کے لئے ہاتھ سے بنایا اور اُسے مطلب اپنے کو جل رہا تھا جل رہا تھا اور ایسا ہُوا کہ جب صبح اُٹھا دیکھا اُجالے میں تو وہ ابو کی ناول تھی جو اب میرے ابو پڑھا کرتے تھے تو میں کافی ڈر گیا تھا اور اس کو سدھارنا کیا بس میں نے جو ہے تو وہ سارے پیجز اکٹھا کئے اور اُسے مطلب صحیح کیا ترتیب دی اور پھر اُسے جو ہے آ واپس سے سب ٹیپ وغیرہ سے اور گم گِلو وغیرہ سے اُس کو چپکا کے اُس کو صحیح کیا میں نے اور ابو اِس بات سے تو ناراض تھے اور کیوںکہ انہیں معلوم نہیں تھا اور میں میں خاموش رہا میں نے یہ بتایا نہیں کہ یہ میں نے کیا ہے کیوںکہ مجھے اِس بات کا ڈر تھا کی کہیں وہ مجھے بہت ڈانٹیں گے اِس ڈر کی وجہ سے اور پھر میں نے اُسے ٹھیک کر دیا